जियां कि साढ़े ईडियमस गी इध्दर पास्सै लोग आखदे खोआन खोआन दे बिच्च जियां कोई बी परानें गल्ल करदे हे ते ओह्दे बिच्च एह् खोआन जरूर कोई ना कोई पाना जेह्दे कन्नै केईंयै लोकें गी पता नेईं हा लगदा ते केईं समझी जंदे हे जि'यां कि इक ते इक दो रुट्टियां हून जिस इंसान गी बड़ा भुक्ख लग्गी दी होऐ उन्नै इक ते इक दो थोह्ड़ी आखना उन्न इक ते इक दो रुट्टियां ई आखना एह् खोआन जियां संडे दा भेड़ ते जूड़ें दा नास कुसै दी लड़ाई दे बिच्च द'ऊं संडें दा भेड़ होऐ ते जेह्ड़ी बिच्च कोई त्रिआ बंदा बिच्च होऐ ते उस्सी गालां देनियां होन कन्नै उस्सी तां आखदे संड़े दा भेड़ ते जूड़ै दा नास जि'यां के आखदे घोड़े बेचियै सौना घोड़े बेचियै सौने दा मतलव एह् होंदा कि सब कुश सारा कुश बेची बूचियै ते बंदा बेह्ला होईयै बेही जा ते उस्सी बोलदे घोड़े बेचियै सौना जि'यां आखदे न तुगी केह् पिस्सू पेईये न पिस्सू पेईये मतलव इ'यां सड़ी भुज्जियै कोले होई जाना कुसै दी कोई प्रागरैस दिक्खियै इ'यां सड़ी भुज्जियै कोला होई जा उस्सी आखदे तुगी केह् पिस्सू पेईये ते एह् चोर चुक्कै चौधरी लुंडी रन्न प्रधान एह्बी इसदा मतलव एह् ऐ कि जिंदे घरा दे बिच्च कोई बी बंदा इ'यां बाह्र दा आई जा चोर चक्का चौधरी बनी जंदा ते लुंडी रन्न प्रधान बनी जंदी ते कोई लुंडी पैंची करा दा होऐ ते उस्सी आखदे चोर चुक्कै चौधरी लुंडी रन्न प्रधान इक होर खोआन ऐ गिद्द दा गूह् कारिया अवै ते गिद्द आसमान चढ़ी जा जिसी कोई इंसान कुसा गी कोई अच्छा कुसा कोला लेई लै कोई सलाह् सूत्तर फिर उस्सी आखदे गिद्द दा गूह् कारिया अवै ते गिद्द फिर ओह् सलाह् सूत्तर देईयै ते फिर ओह् नमुक्करी जा उस्सी आखदे गिद्द दा गूह् कारिया अवै ते गिद्द समान चढ़ी जा जियां कि केईं लोग आखदे बी हैन नक्कै पर सिनकी ऐ ते गुल्लै पर सुट्टना फ्ही सारा अंदर झाड़ू झूड़ू मारियै ते लोग दरवाजै दै बिच्च खलारी ओड़ै ते उस्सी बोलदे नक्कै पर सिनकी ऐ ते गुल्लै पर सुट्टना एह् थोह्ड़े हारे जेह्ड़े खोआन होंदे न एह् अस डोगरे लोक गै समझी सकने आं होर ते कोई समझी निं सकदा जिसी जिसा एह् डोगरी भाशा आंदी ऐ उऐ समझी सकदा होर निं कोई समझदा साढ़े जेह्ड़े पराने बजुर्ग हे ओह् बड़े इ'यां जूस करदे हे एह् कड़ी भाशा च अज कल दे बच्चें गी पता गै निं चलदा कोई कुसे बी निं पता चलदा डोगरी गै निं आंदी हिन्दी बोलदे निं जाईयै सारे गै बच्चे अज कल्ल निक्के निक्के बी हिन्दी बोलदे डोगरी कुसे गी निं आंदी अपने असै अपने बच्चें गी डोगरी सखाना बड़ा जरूरी ऐ अग्गै साढ़ी